अभी बीस दिन पहले मैंने पास ही में नोवेल्टी फर्नीचर करके एक शोरूम है वहाँ से एक बेड ख़रीदा था जो स्पेसली मैंने आर्डर से बनवाया था सभी लोग कहते हैं कि वहाँ के मतलब वहाँ का फर्नीचर अच्छा है तो मैंने भी इस बार ट्राई किया था लेकिन जैसे मैंने सताईस हज़ार रुपये का जो बेड बनाया है उस प्रकार से देखा जाए तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है उसके गद्दे ख़राब हो गए थे उसमें जो लकड़ी है वह लकड़ी भी मुझे सही नहीं लग रही है जहाँ से मतलब ऐसे कुछ पपड़ी सी उतर रही है उस पर तो यह बेड का मतलब इतनी फिनिशिंग नहीं है मतलब पुराना टाइप का लग रहा है मैंने बताया वैसा उनका काम नहीं है चीज़ें थोड़ी हल्की यूज़ की गई है उसमें तो यह मेरा बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ख़राब की सताईस हज़ार देने के बावजूद जो चीज़ मैंने बेड में चाही थी वह मुझे नहीं मिली है और पैसे भी मेरे काफ़ी ज़्यादा दिए हैं तो वह भी मैं मुझे लॉस हुआ है कि यह मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा